میرے گھر والوں کو مجھ پہ بہت بھروسہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ان لوگوں کا سپنا ہے کہ وہاں بھائی ایک دن میں ڈاکٹر بنوں پر یہ ہے کہ کچھ کچھ گلی محلے کی چکر میں میری ممی پاپا مطلب مجھے پڑھائی لکھائی کے لیے کبھی کبھی روک دیتے ہیں یا پڑھنے نہیں دیتے ہیں پر میں اپنی کیریر کو اچھا بنانا چاہتی ہوں میرے ممی پاپا بھی میرا بہت سپوٹ کرتے ہیں ہمیشہ میرے ممی پاپا پاس پیسے نہیں رہتے پر پھر بھی وہ کہیں کہیں سے لا کے میری پڑھائی کو چھوڑنے نہیں دیتے وہ جان بوجھ کے مجھے کہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو میں دن رات اپنی پڑھائی ہی کرتی رہتی ہوں اپنے کیریئر پہ فوکس کرتی رہتی ہوں تاکہ میں چاہتی ہوں آگے جا کے میرا بھوشیہ اچھا ہو میرا کیریئر کچھ اچھا بنے تاکہ جو لوگ آج میری برائی کرتے ہیں میری ممی پاپا کو کہتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھانا بےکار ہے کچھ نہیں کرے گی گھر میں ہی رہنا ہے کھانا پینا ہی بنانا ہے جھاڑو پونچھا کرنا ہے تو ان لوگوں کو میں جواب دے سکوں اور میری ممی پاپا بھی بول سکیں میں چاہتی ہوں میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنوں تاکہ اپنے کیریئر کو سنواروں